आज कल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुके हैं और वो घर से जाना पसंद नहीं करते वो बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं निकलते और इस चीज़ काे मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने घर के अंदर ही गेमों का निजात कर लिया है कुछ गेम जैसे कि सांप सीढ़ी लूडो और कैरम बोर्ड जैसे गेम घर के अंदर बड़ी आसानी से खेले जा सकते हैं इसी लिए आज कल के बच्चों को ये गेम बहुत पसंद आते हैं जैसे कि हम भी ये गेम खेलते हैं तो हम देखते हैं कि सांप सीढ़ी में कैसे दो लोग आराम से बैठ के या दो से ज़्यादा भी लाेग बैठ के खेल सकते हैं इस खेल में हमें दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं हमें हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं हम एक जगह बैठ के ये खेल बड़ी आसानी से खेल सकते हैं यहीं दूसरी तरफ़ हमारा जो गेम है लूडो इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे चार लोग एक जगह बैठ के बिना हिले डुले बिना दौड़े भागे शांति से इस गेम को खेल सकते हैं इस गेम में शारीरिक चीज़ों से बिल्कुल कम काम लिया जाता है जैसे कि शरीर के सारे अंग बहुत मुश्किल से अपना साथ देते हैं इसमें शरीर के सिर्फ़ हाथ काम करते हैं और दिमाग़ काम करता है बाक़ी शरीर के अंग शांत रहते हैं और हम वहीं दूसरी तरफ़ देखते हैं कि हमारा जो गेम है कैरम बोर्ड इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें चार लोग बैठ कर आसानी से एक जगह शांति से बैठ कर खेल सकते हैं इस खेल में चार लोग खेलते तो हैं लेकिन वो खेल ऐसा होता है कि उसमें वो अपने बिना अंगों को हिलाए कि ये गेम खेलते हैं इसमें सिर्फ़ इनका दिमाग़ और हाथ चलता है बाक़ी अंग जैसे कि पैर शांत रहते हैं इसी खेल को आज कल के बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इस खेल में उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है और उनके हाथ पैरों की मेहनत कम होती है और इसी प्रकार वो थकते नहीं है और हम देखते हैं कि आज कल के बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं वो जल्दी थक जाते हैं इसी लिए वो ये सारे गेम पसंद करते हैं और ये ये जो गेम है ये उनकी स्वास्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं अगर हम बात करें इस गेम की तो ये गेम अंदर तो खेले जाते हैं ये कुछ समय तक कुछ हद तक सही हैं जहाँ आप की तबियत ख़राब है आप बोर हो रहे हों आप के पास जगह कम हो तब तो ये गेम खेल सकते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ़ अगर आप के पास जगह है बाहर खुला ग्राउंड है और आप के पास टाइम है आप के पास ज़्यादा लोग हैं तो आप को गेम बाहर ही खेलना चाहिए क्योंकि ये आपके मानसिक और शारीरिक रूप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विकास करता है